मूं हाणे अञा हिकु ओला कैब कराई आहे ऐं मूंखे चङो टाइम थी वियो आहे उहा कैब कराए ऐं मां बिल्डिंग जे हेठि लही बीठी आहियां ऐं मूंखे जिते पहुचिणो आहे उते ॾाढो तकिड़ो पहुचिणो आहे त छा तव्हां ॿुधाए सघंदा तव्हांजी हाणे करंट लोकेशन छा आहे छाकाणि त मुंहिंजो हुते साम्हूं ट्रेन मिस थी वेंदी अगरि मां चङी देरि हिते तवांजो वेट कंदी बीठमि त त तव्हां मूंखे ॿुधाए सघंदव तव्हां मुंहिंजो लोकेशन खां घणो पहिरियां आहियो ऐं तव्हां टाइम ते पिकअप करणु अचो था की मां कैंसिल करायां बुकिंग